मैंने बस से ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मैंने सफ़र किया हुआ है बस से बस से हम सफ़र करते टाइम हमें हमें कहीं जाना कर जल्दी है तो हम बस से जा सकते हैं और बस हमें जल्दी से जल्दी पहुँचा देती है बस में जाते समय हमें सीट मिल जाती है अच्छे से और जो ऊपर साइड स्टोरेज रहता है खिड़कियाँ रहती है उस में और उस में सामान रखने की भी काफ़ी सुविधा होती है कि हम अपना सामान उस डिक्की में रख दें और आसानी से हमें बैठने में सुविधा हों

कहीं पर भी लंबा सफ़र भी कर सकते हैं